हैलो हां जी हां जी मै अजेंसी तो बोला नी आं नमस्ते अच्छा नेईं नेईं साढ़ी बसेस हैन अवेलबल जम्मू टू रियासी एह् दो टाइप दी बस बस्सां न इक ए सी होर इक नान ए सी होर दोन्नें दे जेह्ड़े ओह् ऐ फेयर ऐ ओह् डिफरेंट ऐ जेह्ड़ा ए सी ऐ ओह् दो सौ रपेआ ऐ होर जेह्ड़ा नॉन ए सी एह् ओह् डेढ़ सौ रपेआ ते इयै फैसिलिटी हां स्लीपर अवलेबल हैनी हैन जम्मू टू रियासी ताईं जम्मू टू रियासी इ'यै अवेलबल न दो बस्सां ए सी होर नॉन ए सी होर ऐ हर दो दो घैंटे बाद जम्मू बस स्टैंड तो चलदी ऐ बस ते अगर तुसें ऑनलाइन बुकिंग करानी ऐ ते ऑनलाइन बुकिंग करवाई लैओ ते अगर तुसें उद्धर आनियै ऑनस्पॉट बुकिंग करवानी ऐ तुस ऑनस्पॉट आनियै बी बुकिंग कराई सकदे ओ ते हून तुस दस्सो तोहें जाना रियासी जां नेईं हां उब्बी साढ़े कोल अवेलबल ऐ ओह् अगेन ओह्दे च दो ऑप्शन न ए सी आह्ली बी ऐ ते नॉन ए सी बी ऐ निक्की गड्डी बी ऐ बड्डी गड्डी बी ऐ डेपेंडिंग कि तुं'दे ओह्दा फेयर थोह्ड़ा ज्यादा होना ते जेह्ड़ी अगर सत्त सीटर आह्ली गड्डी लैनी ऐ तुसें ओह्दा फेयर ऐ दो ज्हार रपेआ ते अगर पंज सीटर आह्ली लैनी ऐ ते ओह्दा ऐ पंज ज्हार रपेआ हां जी

आहो पर डे ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ